एक बार हम गुजरात की यात्रा पर गए थे द्वारका दर्शन करने वहाँ पर हमें थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि हम मालवा के रहने वाले हैं और मालवी भाषा या हिंदी भाषा में बात करते हैं गुजराती हमको आती नहीं हैं समझ जरुर आती है पर बोल नहीं पाते हैं तो इसलिए हमारा फ़ोन ख़राब हो गया था हम किसी से बात नहीं कर पा रहे थे परिवार में या वहाँ पर के हम किससे बात करें क्या क्या कहें उनको या कहीं रास्ता पूछना हो या कहीं जाने की समस्या हो तो हमने फिर एक ऐसा व्यक्ति ढूँढा जो हिंदी भी जानता हो और गुजराती भी जानता हो तो उसने हमारी समस्या को उनके सामने रखा वहाँ के लोगो के तो उन लोगों ने फिर हमारी संचार बाँधा हो या कठिनाईयों का सामना करने से हमको मुक्ति दिलाई और वह हमारी मदद करी हमारा फ़ोन ठीक करवाया जिससे हम अपने परिवार वालों से बातचीत कर सकें और वहाँ के लोगों ने हमारी बहुत मदद करी इसलिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं जो माध्यम बना था उस भाई को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उसने सबसे बड़ी हमारी मदद करी और हमको अपने गंतव्य पर पहुँचाया जहाँ हम जाना चाहते थे उसने हमें रास्ता दिखाया और हम आसानी से वहाँ पहुँच पाए और वहाँ की देव दर्शन के लिए हम जब गए थे तो वहाँ का हमने पूरा लाभ उठाया और हमारी सारी बाधाएँ उन भाई ने दूर करी हमारे साथ रहें सारा रास्ता उन्होंने दिखाया और सब व्यवस्था हमारी करी